हेल आमफ्राइ मानोबा हरदोंमोन ए खामानिआथ' दंमोन दंनाया नांगौ जादों आमफ्राइ मावफैगोन नामा फैगोन नामा

खामानियाथ' दंमोन दंनाया आमफ्राइ फैगोन नामा ए खामानिआथ' दङमोन दंनाया मावफैगोन नामा फैगोन नामा दाथ' जेराव सोलिदों बेखौनो होनो हागोन हो होयो होनायालाय नांगौ नांनायालाय मावफैनो हागोन औ नों मालानिफ्राइ सोलाबो होनब्लानो फैनो हागोन आरो जायो बिदिब्लाबो नों गाबोननिफ्राइ फैब्लाबो जायो दा नोंनि सोलाबनाय बायदि औ दे दे जायो फैब्लानो जाबाय नोंनि सुबिदा बादि फैब्लानो जाबाय

औ औ औ औ दे फैब्लानो जाबाय होनब्लालाय रावखौबो लाला आरो सोला आरो नों फैब्लानो जाबाय जेब्ला सोलाबो अब्लानो

औ दाथ' माबा सलियो आरो सानसेआवथ' माबायानो गोग्लैयो तिनस' थाखा हाजिरायानो गोग्लैयो होनब्ला सानसेआव माबा मासाव नइहाजारफोर गोग्लैहोयो नामाथाइ ना बार' दे नों फैनायब्लानो जाबाय आरो उनाव रायज्लाय लायसै मिलायलायसै औ जायो दे फैब्लानो जाबाय औ औ

औ दे जायो होब्लालाय नों फैब्लानो जाबाय गासिबो गासिबो खामानिखौ रोंजोबो बालाय अरजाया होनायनिबो लस जाया आरो होनो हागोन आरो औ दे होनब्ला फैब्लानो जाबाय दे